जरुर जरुर ई बुझायब जे छै हमरो लए एकटा भाग्यशाली हेतै जे हमर गाँवके आसपासके जे छै पाॅंचटा बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं स्थान छै जकरा आहाँके घुमैके जरुर चाही तऽ पहिलुक तऽ हमर गाँव मे मन्दिर छै माँ ताराके मन्दिर छै ओहो बहुत की नाम छियै उपासनाके देवी छथिन तऽ आबै छै बहुत जादा भीड़ लागै छै ओतैयो आ दोसर जे छै ओ महपुरा मे स्थित यऽ कारू बाबाके स्थान जे मवेशीके देवता छथिन तऽ ओतैयो बहुत जादा जे छै भीड़ इकठ्ठा होइ छै आ तेसर सूर्य मन्दिर कन्धा जे सब जाइ छै रवि रवि कऽ तऽ ओतऽ विशेष प्रकारके भीड़ लागै छै आ चौथा अपन बगलेके गाँवके जे बनगाँव मे लक्ष्मीनाथ बाबा ओतैयो जे छै बहुत विशेष प्रकारके आयोजन सब कयल जाइ छै आ पाॅंचम जे छै नकुचा मन्दिर ओहो जे छै बहुत जादा प्रचलित छै